जय झूलेलाल नंढे हूंदे खां ई मुंहिंजी मम्मी सिलाईअ जो कमु कंदी हुई ऐं मां हुनखे ॾिसंदी हुयमि हुनखे ॾिसंदे ॾिसंदे मूंखे बि सिलाई करण जो शौंक़ु जागियो ऐं पोइ मां हुनखे ॾिसी ॾिसी करे ई सिलाईअ जो कमु सिखी वरितो पोइ चङनि सालनि सालनि ताईं मां धीरे धीरे कंदी रहियमि ऐं पोइ मां जॾहिं शादी कई त मां पोइ पंहिंजे ॿारनि खे बि सिलाईअ जो कमु सेखारियो ऐं मुंहिंजा आसे पासे जा पा पारे जा ॿार बि मां वटि सिलाईअ जो कमु सिखण लाइ ईंदा हुया उन्हनि खे सेखारे मुंहिंजो टैम पास बि सुठो थी वेंदो हुयो ऐं हुननि खे हुनुरु बि थींदो आहे ईअं करे मां सिलाई सेखारण जो बि कमु चालू चा अ चालू कयो ऐं हिक दफ़े सिलाई कंदे कंदे ऐं अ त हिक ड्रेस जो पीस थोरो घटि ठहियो हुयो त पोइ मां वरी अ खोले करे ठा अ पीस सॼो खोले करे ठाहे करे पोइ वरी मां अ ॾेई छॾियो त उओ पीस ॿियनि खे जंहिंजो हुयो उन्हनि खे वणियो ऐं सिलाईअ सां गॾु पोइ अ इहो हुनुरु करण सां गॾु टेम पास बि सुठो थींदो आहे ऐं पाण ॿ पेसा बि ईंदा आहिनि पंहिंजो ख़र्च बि निकिरींदो आहे ऐं वधीक कर करण सां घर जो बि ख़र्च निकिरींदो आहे इनमें मुंजे घोट खे थोरो घर हलाइण में सपो सहुलियत मिली वेंदी आहे ईअं करे पोइ मां सिलाईअ जो कमु बि कंदी आहियां ऐं ॿ पेसा बि अची वेंदा आहिनि जय झूलेलाल